आब तऽ घरे बैठल मोबाइलेमे सब किछु देखि लै छै

कतेक मानि लिअ जेकि एतनी एतनीगो बुतरू आर जन्मैत छै ओहो जन्मौ मोबाइले एना एना हाँथेसँ चलबैत छै

जुग तऽ आगाँ कतेक की बढ़ि गेलै हन तऽ हमरे रामायण होइ रहै महाभारत होइ रहै एतबारके होइ रहै महाभारत

बन्दके नामोनिशान मेटाइ देलकै

हूँ याद रहियेगा बग्गा हे एगो बात याद अइलै चूड़ा खाइलियै हे बग्गा कोनो कारण मूर्ख बुजुर्ग रहथिन ओ कहै रहथिन जे धिराके बास लुचा चास लुचा कहियै की कहै छथिन कहै छथिन बास लुचा चास लुचा बास लुचा चास लुचा आ खे बात लुचा धिरा कहाँ